गाइखेर दंमोन नामा ब्रा दिनै सेरनायनिलाय बेलासिआव लोंनायफोर मोना गोदिफोर दे होनबा गाबोन जेरैखिजाया दोनथार नांगोन दे बेसे बुरजा ओंखारो गाइखेरआलाय

जायखिजाया बेसे बुरजा ओंखारो दोनदो दामफोरालाय बेसेबां लायो लिटार फ्रावलाय ए होनबाथ' लिटार आव आसि थाखा जाहैबाय

जायखिजाया बेसे बुरजा मोनो दोनबानो जाबाय ना सोरबाफोरसो आवग्रिलाबायदों नामा मोसौफ्रा ग'गोन मोसौ फिसाफोरा नङाबा गाइखेरआ मोननाय नङालै जाहोआबाथाय आंखौ जाल्ला खालामगोन नोंखौ आलासि फैथारनो नागिरदों ओरैनो दे एसे मोजाङै खा आंनो एसे थाब नांगोन खयथासेआव सेरो फालाय गाइखेरखौलाय ए दे होनबा दे होनबालाय गाबोन लांफैनोसै आं नङाबा फन हरग्रोनानै खबर खालामहरनोसै ओमफ्राय लांफैनोसै सेरखांबाथाय मिथिबाय